جب بھی میں کپڑے دھوتا ہوں تو سب سے پہلے میں گندے کپڑوں کو جمع کرتا ہوں اور انہیں الگ الگ قسموں میں تقسیم کرتا ہوں جیسے کہ سفید کپڑے رنگین اور نازک کپڑے یہ تقسیم اس لیے ضروری ہے تاکہ کپڑوں کا رنگ نہ خراب ہو اور نہ دھلائی بھی مؤثر ہو پہل میں کپڑوں کو پانی میں بھگوتا ہوں اگر کپڑے زیادہ میلے ہو تو انہیں کچھ دیر پانی میں بھگو کر رکھتا ہوں تاکہ میل آسانی سے نکل جائے میں صابن یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال مناسب مقرر میں کرتا ہوں کیوںکہ بہت زیادہ صابن نہ صرف پانی ضائع کرتے ہیں بلکہ کپڑوں کو بھی خراب کر سکتے ہیں دھونے کے لیے میں بالٹی کا استعمال کرتا ہوں کیوںکہ واشنگ مسین کے مقابلے میں بالٹی سے پانی کی بحث زیادہ ہوتی ہے میں پہلے ایک ہی پانی سے کپڑے دھوتا ہوں اور پھر صاف پانی سے دو بار انہیں اچھی طرح نچوڑتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ صابن کی جھاگ کو اچھی طرح نکال دوں تاکہ کپڑوں میں کسی قسم کے کیمیکل باقی نہ رہ جائے جہاں تک کپڑوں کو سکھانے کی بات ہے اگر دھوپ ہو تو میں کپڑوں کو کھلے آسمان تلے ڈال دیتا ہوں دھوپ سے کپڑے نہ صرف جلدی خشک ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے کسی بھی قسم کی بدبو بھی کھتم ہو جاتی ہے اگر موسم خراب ہو یا بارش ہو رہی ہو تو میں کپڑوں کو گھر کے اندر ہینگر یا رسی پر لٹکا دیتا ہوں اور اگر ضرورت ہو تو پنکھے کا استعمال بھی کرتا ہوں پانی کی بحس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم پانی استعمال کروں ایک ہی پانی میں پہلے کم میلے کپڑے دھوتا ہوں پھر زیادہ میلے کپڑے کپڑوں کو دھونے کے بعد بچا ہوا پانی میں پودوں کو دینے کے لیے استعمال کرتا ہوں یا صفائی کے دیگر کاموں کے لیے آتا ہے اس کے علاوہ جہاں کبھی بارش کی پانی جمع ہوتی ہے تو میں اسے بھی کپڑے دھونے یا صفائی کے لیے ہی استعمال کرتا ہوں اسی طرح نہ صرف پانی کی بحشت ہوتی ہے بلکہ قدرتی وسائل کا بھی صحیح استعمال ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ پانی جیسے کییمتی نعمتوں کو ضائع نہ کریں کیونکہ دنیا میں بہت سے علاقوں میں پانی کی کلت ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پانی استعمال احتیاط سے کریں جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم وضو میں بھی اشراف کو ناپسند فرماتے تھے